باہر سے جو لوگ آتے ہیں یہاں تو بہت ساری چیز کی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے یہاں انتظام ویسا نے ہے اور ہونا چاہیے پارک اورک ہونا چاہیے اور گھومنے پھرنے کا جو جگہ ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے ایئرپوٹ آر ہونا چاہیے ہوسپیٹل کا انتظام ہونا چاہیے ہاسپٹل آر کا انتظام ہونا چاہیے ایئرپوٹ کا انتظام ہونا چاہیے گھومنے پھرنے کا صحیح انتظام ہونا چاہیے بہت سا بہت سارا چیز جو ہے بہت کمی ہے ہمارے لیے گاؤں کے اندر میں جو ہونی چاہیے اسکول ہاسپیٹل اور ایئرپوٹ باقی جو ہے گھومنے پھرنے کا صحیح جگہ